हम बाहरके खाना जोमैटोसँ मंगबै छी जोमैटोपर कहिओ कालके सेल लागल रहैए जे जे जेना हमरा दस परसेंट बीस परसेंट या कहिओ कालके पचास परसेंट या दिवालीसभमे पचहत्तरि परसेंट परसेंटके सेल रहै छै आओर ओतुक्का खाना बहुत नीक लगै छै खाइमे आओर ओतुक्का खेनाइ टेस्टी रहै छै आओर साफ सुथरा साथमे दै छै साफ साफ सुथरासँ ओ खाना दै छै आओर जखन पा जखन अहाँ ऑर्डर करबै ऑर्डर केलाके बाद आधा घंटा बाद ओ जोमैटोवला अहाँके अपन घर के बगलमे अहाँके या घरेपर अहाँके लोकेशनपर दए देत आओर ओतय ई रहै छै कि अहाँ जखन मंगेलियै कोनो भी जरूरी काजमे राति होय या दिन होय ओ अहाँकेँ पहुँचा देल जाइ छै